हमसभ ने आब ने अपने मतलब कोनो भी चीज अपने हाथक बहुत ज्यादा पसन्द करैत छी आओर कथी कहैत छै जेना बुनाइ लऽ लिअ ऊनसभ तऽ क्रुश खरिदैत छी आ खुदसँ बनबैत छी ओहिसभमे की होइत छै तऽ मतलब बनबयमे बनेबो केलहुँ नीको लागल बनबयमे आ मतलब मोनो खुश भेल जे अपना हाथसँ बनेलहुँ तऽ उएहसँ मतलब पापा लेल भाइक लेल छोट बहिनके लेल मम्मीके लेल किछो मतलब बनेलहुँ तऽ उएहसँ बनेलहुँ बहुत नीक नीको बहुत लागैत छै ओहिसँ बनबयमे आओर पहिरैओवलाकेँ बहुत नीक लागैत छै हमसभ बाहरके चीज मतलब बाहरके सूटेसभपर मोन नहि मतलब मानैत रहैत छै मानैत रहैए आओर कथी कहैत छै बहुत मतलब ओ भेलै आओर आब तऽ सिलाइओके बहुत मतलब हमसभ सिलाइओ सिखने छी आओर एतेक नीक नीक डिजाइनसभ मतलब खुदसँ करैत छी आओर बहुत नीक मतलब हँ जेना खरिदौआ कपड़ासभसँ नीक सिबियौ तऽ अपन हाथके कपड़ासभ रहैत छै आ पहिरैयओमे नीक लागैत छै जे अपन मोन जेहन मतलब सी सकैत छी ई तऽ नहि रहत जे मतलब जेहन आब खरिदय लेल जाउ तऽ जेहे रहत ओहने लिअ आ अपन रहत तऽ अपन जेहन मोन होयत ओहन सी लिअ अपना तरीकासँ ओकरा सहीसँ सी लिअ जे तरीकासँ अहाँ छी ओहि तरीकासँ सी लिअ कोनो चीजके झञ्झट नहि रहत आओर कथी कहैत छै अहाँ मतलब आ खरिदौओ कपड़ामे बहुत ज्यादा लफड़ा ओ रहैत छै अहाँके मतलब सही ओहो रहैत छै लेकिन तैयो हाथसँ जे अपना आपसँ जे बनबैत छै तऽ ओ अलग खुशी रहैत छै अलग ओ रहैत छै आब लेकिन बहुत ओ भऽ गेलै गामोसभ सिलाइयोके बहुत ज्यादा मतलब ओ भऽ गेलै सिखबैतो सीखबैओवला बहुत ज्यादा आब छै मतलब ओ छै सभे सीखि रहल छथिन कियो बिना मतलब ई नहि छथिन सिलाइ नहि अबैत छनि या ऊन नहि अबैत छनि सभेकेँ बहुत नीक ऊन सिलाइसभ गामके लोककेँ बहुत नीक अबैत छनि